औ अ अ बेखौ नै जोंनि बाजाराव मोनो दाम ए दामआबो इसे खम गोग्लैयो बेवहाय अ मोनजोबो बेवहायनो इथाखौबो मोनो सिमेन्टखौबो मोनो बालाखौबो मोनो खेबसेयावनो लांनो हाखाजोबगोन न' लुहांदो नामा नोंसोरहा अ नों लांनो हागोन दे सोंनानै मिलायनानै बबेनिफ्रायबा हरदो ए मिथिया नामा होनबा नों दखानखौ अ सोंहरदो

अ इथाफोर आंनिफ्राय लांनो हागोन दे ओरैनो रुम बेसेसो लांदो ए जायो रुमनियाबो मोजां

मिलायना लांनो हागोन दे सोंफै सोंफैग्रोनानै अ सोंफैग्रोनानै लांनो हागोन होन्दों

ओं खाथि जायो बै खाथियावनो फानग्रायाबो जोंनि गामिनिनो लांनो हागोन दे बेनिफ्रायनो मोनलांगोन माब्ला लांगोन

डायरेक्ट फैनानै रायज्लायफैबानो जाबाय अ बिदिबा मोजांसिन जायो ना